जोंनि गामियावथ' मोसानायनि इस्टेसबो गैया इस्टेस गैयैनि थाखाय जों मोसानायनि फारसे माहाय खस्थ' जायो थेवबो जों बेबायदिनो सोलियो आरो टेम्प'रारि बानायना लायो बेबायदिनो खस्थ' खालामना सोलियो मोसानायनि माबा माहाय खस्थ' जायोबाबो जों गाव गावनि मा मोसानायनि जायनोखि इस्सा बे इसाखौ जों आरो मोसानायनि गेजेरजोंनो दिन्थियो आरो रंजालि बैसागु फैब्ला जों गासैबो गामिनि हौवा हिनजाव सेंग्रा सिख्ला ज' ज' लोगो जानानै गामियाव न' न' मोसाफैयो आरो खाम सिफुं लानानै ज' ज' मोसाफैयो आरो आरो बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' ग'थाइ गासैबो न' न' गिदिंफैयो सिगाङावथ' बेबायदि गैयामोननो दासो मोसानाय आरो गासैबो आयदायाव मानसिफ्रा आवगायबाय दं